गेलेनाया जोङाे गोनांथार जोङाे गामि ओनसोलाव बेबायदि काबादिफाेर गेलेनो हायो फुटबल गेलेनो हायाे आरो बेबादिनो गोबां खारनाय बारनाय बेफोर बायदि जों गेलेनो हायो जों बेबायदि गेलेनायजों देहाखौ राफोद खालामनो हायो जोङाे गोनांथार गेलेनाया मानोना जाें गेलेनाय गैयाब्ला जाेंनि देहाया गाज्रि जायो जाय मानसिया गेलेनायाव बाहागो लागोन बेनि देहाफ्रा गोरा राफोद जानानै एबा गोबां बेबायदिनो खामानि मावलांनो हागोन आरो गोबां जिउआ बेनि गोबाव लास्टिं जागोन नैबेखौहाय जों दा मोन्नो हायो गामि लेभेलाव बांसिन गेलेनाया दङ आरो बेबायदिनो खारनाय दं आरो बेबायदिनो बादि लायनाय दं खाबादि बेफोर बादि गोबां रोखोमै गेलेनायजोंहाय जोंनि देहाफोरखौ जों राफोद खालामनो हायो मानोना जायफ्रा गेलेया बिसोरनि देहाया बोलोआ खम बिबांनि जायो बेनिखायनो जों गेलेनायाव गेलेनानै देहाखौ फोरानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां बेनिखायनो जों गेलेनायखौ जोंनि थाखाय गोनांथार होन्नानै आं सानो बेनिखायनो गेलेनायाव बयबाे बाहागो लायोब्ला मोजांथार बेबायदिनो गेलेफुंनो हागोन आरो गोबाव आयु फोलावनानै लानो हागोन आरो बेबायदिनो देहाफ्रा गोरा जागोन बेखौहाय जों दा हमदांनो हायो